یہ بہت اہم اور دلچسپ سوال ہے جو آپ نے اردو زبان کی منفرد اور اہم خصوصیات کے بارے میں پوچھا ہے تو میرے بھائی اردو زبان جو ہماری سب سے پیاری زبان ہے اس کی سب سے منفرد اور ممتاز خصوصیت جو اس کو دوسری تمام زبانوں سے الگ اور خوبصورت بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ زبان کئی مختلف زبانوں سے مل کر بنی ہے اور دنیا کی کئی عالمی زبانوں کی ملاوٹ سے اس کا وجود عمل میں آیا ہے جیسے سنسکرت عربی ہندی فارسی اور ترکی یہی وجہ ہے کہ اس اردو زبان میں آپ کو عربی فارسی ہندی کے الفاظ مل جائیں گے اس زبان نے عجیب کمال دکھایا ہے کہ یہ اردو شاعری میں لا جواب انداز رکھتی ہے اور اردو میں شاعری کو ہندوستان کا ہر طبقہ پسند ہی نہیں بلکہ محبت کرتا ہے ہندوستان کے کسی بھی زبان کے جاننے والے کو اگر شعر و شاعری سے دلچسپی ہے تو وہ اسی زبان یعنی اردو کو پسند کرتا ہے کیونکہ شاعری صرف اسی زبان میں بہتر ہوتی ہے اسی طرح اردو زبان اتنی پیاری اور میٹھی زبان ہے کہ یہ ہر جگہ استعمال ہوتی ہے عوامی جگہوں سے لے کر گھروں کے اندر بھی اس کا خوب استعمال ہے لوگ اسی زبان میں بات چیت کرنا پسند کرتے ہیں اور خوب مزے لے کر اردو میں بات کرتے ہیں کیونکہ یہ ہماری مادری زبان ہے اسی لیے خوب اچھا لگتا ہے